मे फ्लिपकार्टाचेर एक गॅजेट ऑर्डर केल्लो तिची काल डेट जावन गेली बट तो आजून कांय येवंक ना सो म्हाका तो आयज जाय आसलो ताका लागून आपूण तांकां हेल्पलायन नंबर आसलो तेजर कॉल केल्लो बट तेंच्यांनी सांगलें की आनीक दोन दीस वयतले आनी हांवें तेजी ऑनलायन पेमेंट केल्लो बट आजून कांय ताचो स्टेटस बीन डिलीवरी दाखयनात ताका लागून पेमेंट केला तो रिटर्न येतलो की तुमी डिलीवरी दितली